हेलौ औ आनै रफला मोन ना औ आं नोंनि नाम्बारखौ जोंनि क्लासनिनो सासे लोगोनिफ्राय लादों आरो आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटीनि सासे फरायसा होनगासिनो ओमफ्राय आङो नोंथाङा जे एम्फौ फिसियोमोन बिनि बादै आरो आमफ्राय आङो मोनथिनो मोनदोंमोन दि बिथाङा गोदोहाय एम्फौ फिसियोमोन होनना ओंखायनो नोंथांनिफ्राय एम्फौ फिसिनायनि सायाव एसे देथा कालेक्ट खालामनो नागिरदोंमोन आङो बुंनो हागोनना दे होनबा

औ ए

औ औ

औ औ औ बि औ बिदिनो जेनबा माबाफोर फोथायनाय दं नामा जेनबा माबा गाननानै बा फोननानै एम्फौ नि खाथियाव थांबालाय एम्फौआ थैयो थैयो होननानै बेफोर फोथायनाय दं नामा ओमफ्राय बे एम्फौ नि फिथोबखौ फानबा बेसे जेनबा सेरसेआव बेसेसो बेसे राङाव फानो नोंथांमोना औ औ औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम दोनसै दे होनबा